हैल्लो हां जी हां जी बोलो कुन्न हां जी कोई निं ते में इस बारी तुसें कदूं तक्कर देने अज्ज आना तुसें कोई निं कोई निं कोई निं कोई निं इस बारी में आपूं करगी थुआढ़ी सूटे दी मिज़रमेंट कोई निं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ